जैसे नदी में जाने क जा जा जाए तैरने के तैरने के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ता है हम दोनों लो हम तैरेंगे तो हाथ पैर चलाएंगे तभी नहीं बूड़ेंगे जब हाथ पैर बंद कर देंगे तो हम बूड जाएंगे बूड़ने के लिए तैरने के लिए सेहत बनानी चाहिए क्योंकि जैसे है गुड़ है चना है हर एक चीज़ सुबह उठकर खाना चाहिए सुब ओ जैसे गुड़ है चने है अनार है फलों का इस्तेमाल करिए दूध है हर एक चीज़ ताकती वाली खाएं तभी हम दौड़ लगा तभी हम नदी पार कर सकते हैं तैरने के तैर सकते हैं नदी अगर जब हमारे शरीर में दम ही नहीं है तो हम कैसे तैरेंगे तैरेंगे तो तैरेंगे औ थक जाएंगे जब हाथ पैर नहीं चला पाएंगे तो उसी में डूब जाएंगे इसलिए कहते हैं खाएं पिएं और दौड़ लगाना है दौड़ेंगे ज़्यादा दूर दौड़ेंगे ज़्यादा दूर खाली पेट दौड़ेंगे न खाएंगे न पिएंगे तो काफी दूर नहीं दौड़ पाएंगे थक जाएंगे परेशान हो जाएंगे सुबह हर चीज़ सुबह उठकर सुबह उठना शरीर की सुरक्षित सुरक्षित रहती शरीर सुरक्षित रहता है शरीर में ताकत आती है सुबह उठे नहाएं एक फ़िर दौड़ लगाएं तो ले खा पी लीजिए एंड अगर खाए पिएंगे सेहत बनी रहेगी तो हम दौड़ काफी दूर तक लगा पाएंगे अगर सेहत में दम नहीं है तो हम दौड़ नहीं लगाएंगे हफ जाएंगे थक जाएंगे और फ़िर आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसलिए कोई काम कार्य करें पहले शरीर को देखें शरीर में सेहत बनाए रखना शरीर में क्या है जैसे यह चावल खाओगे तो शरीर में दम नहीं रहेगी रोटी खाओगे तो शरीर में ताकत आएगी इसीलिए ऐसी चीज़ खाओ कि जो शरीर में ताकत हमारे आए ऐसी चीज़ न खाओ कि जो हमारे शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो हम कोई काम नहीं आगे कर पाएंगे अगर कर ही पा करे करेंगे तो भी थक जाएंगे परेशान हो जाएंगे फ़िर पीछे हट जाएंगे नहीं कर पाएंगे अगर हमारे शरीर में ताकत है तो हम सब कर लेंगे ताकत रहेगी अगर हम हर एक चीज़ ताकत वाली खाते रहेंगे तो हमारे शरीर में कोई कमी नहीं होगी तो हम हर एक काम पूरा कर ले सकते हैं अगर खाए पिएंगे नहीं तो हमारे शरीर में जब ताकत ही नहीं है तो हम कैसे खाएं कैसे काम आगे कर पाएंगे औ तो इसीलिए कहते हैं जो कुछ खाओ वह ताकत वाला ही खाओ और शरीर में ताकत रहेगी तभी हमारा काम हो पाएगा अगर ताकत नहीं है तो हमारा काम नहीं हो पाएगा शरीर इसलिए कहते हैं शरीर को सुरक्षित रखिए यही से हर एक चीज़ खाइए पिए टाएम टाएम से खाइए पिए तभी हमारा शरीर सही रहेगा शरीर में अगर ताकत है तभी हम आगे कोई काम कर सकते हैं अगर शरीर में ताकत नहीं है तो हम आगे काम कैसे करेंगे कर सकते करने को अगर करेंगे फ़िर परेशान हो जाएंगे फ़िर जो शरीर में ताकत है हमारे जो लड़का नहीं है ओ भी हम कर सकते हैं अगर शरीर क्या है अब उससे खाने पीने में टाएम से खाना पीना है ओ नहीं हुआ दूध है दही है घी है चने हैं हर एक चीज़ ऐसी ऐसी खाओ जो हमारे शरीर में ताकत बनी रहे अगर सही ताकत वाली खाएंगे तो हमारा शरीर में ताकत रहेगी अच्छी चीज़ें खाओ ऐसी चीज़ें खाओ कि जो हमारे शरीर में लगे और हमारे सेहत बनी रहे अगर सही खाने से फ़िर कोई दिक्कत नहीं होती है जब शरीर में कोई कमी नहीं है तो शरीर खुद ही नहीं जवाब देगा कोई काम करना है तो तुरंत कर सकते हैं हम तब में में फ़िर कोई दिक्कत नहीं है पछेलेंगे नहीं और अगर हम खाए पिएंगे नहीं टाएम से जैसे सुबह खाना है तो दोपहर में खाएं तो शरीर दो बार खाना है तो एक ही बार खाएं तब शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो हम